हैलो आं जी में टुरिस्ट आये दा इत्थें ते में ओह् आये दा कठुआ कठुआ सनाओ कोई इत्थें जानवर दस्सो आं केह्ड़ा केह्ड़ा जानवर ऐ अच्छा अच्छा कठुआ दिक्खना ऐ अंजी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा